जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ऐ ना एह्दी शान गै बक्खरी ऐ मेरी ते मदर टंग ऐ में ते बहोत खुशनसीब आं की में इक डोगरी संस्था च जन्म लैता जि'त्थें मेरे मां प्योऽ मेरे परदादा दादा सब डोगरी जानदे न ते जि'त्थें साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ ना एह्दी इक बक्खरी गै शान ऐ बक्खरी गै पहचान ऐ जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ऐ एह् सारी लैंग्वेज़ कन्नै सारियें भाशाएं कन्नै मिलदी जुलदी ऐ केह् संस्कृत केह् डोगरी ते केह् इंग्लिश केह् हिंदी ते केह् कोई लैंग्वेज़ कोई ना कोई साढ़ा मिलदा जुलदा वर्ड रेही गै जंदा डोगरी कन्नै इंग्लिश ते साढ़े कन्नै मतलब जेह्ड़ी ऐ कि साढ़ी डोगरी कन्नै थोह्ड़ी थोह्ड़ी जुड़ी दी ऐ लेकिन जेह्ड़ी डोगरी दी शान ऐ ना ओह् इंग्लिश कन्नै जुड़ियै बी सोह्नी लगदी ऐ ते साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी ऐ ना इंग्लिश जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी गी पिच्छे छुड़ी देऊ दी ते जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् इंग्लिश गी पिच्छे छुड़ी देऊ उड़दी ते जेह्ड़ी डोगरी ऐ ना उसी बोलने च उसी ओह्दे बिच गल्लां करने च कुसै कन्नै बहोत मज़ा औंदा में अपने अपने दोस्तें कन्नै अपने सारे मित्तरें यारें कन्नै सारे कन्नै इ'यै अपनी भाशा बोलनी होनी डोगरी जेह्ड़ी मिगी हेल्प करदी लोकें कन्नै गल्ल करने आस्तै में आखनी की मेरे अपने पर्सनल लोकें कन्नै में जेल्लै डोगरी च गल्ल करनी ते में प्राउड फील करनी होनी मेरे जेह्ड़े मेरी माता पिता न मेरे मम्मी मेरे दादा दादी न ओह् सारे इ'यै सोचदे की जेह्ड़े अज्जकल शैह्रा दे बच्चे न ओह् केह् करदे की ओह् भु'ल्ली जन्दे इसी गै डोगरी निं बोलदे हैन आखदे डोगरी बोलने आस्तै शर्म फील करदे लेकिन मेरा एह् सिस्टम ऐ की में कुसै कन्नै डोगरी च गल्ल कीते बिना ना शेम फील करनी होनी क्योंकि मेरे जेह्ड़े रिश्तेदार न उ'नें ई डोगरी औंदी ते में इंग्लिश जां हिंदी बोला तां ओह् फिर ओह् शैल निं होंदा इत्त में केह् करनी होनी में जादातर सारे कन्नै डोगरी बोलनी होनी ते में दूऐं बी इन्फ्लुएंस करनी होनी भई तुस बी डोगरी च गल्ल करो जि'यां की में करा नी ते मैक्सिमम जेह्ड़े मेरे यार मित्तर न ओह् बी इ'यां गै करा दे हे जि'यां में अपने रिश्तेदारे कन्नै जि'यां में दोस्ते कन्नै डोगरी च गल्ल करनी ते ओह् बी मेरे कन्नै इ'यै डोगरी च गल्ल करदे होर मेरे कोला इम्प्रेस होइयै ते ओह् सारे नै ओह् बी डोगरी च गल्ल बात करदे न ते इस लेई जेह्ड़ी संस्कृत लैंग्वेज़ ऐ ओह्दे कन्नै साढ़ी साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी ऐ थोह्ड़ी बहोती मिलदी ऐ संस्कृत होर इंग्लिश दी इ'न्नी वैल्यू निं ऐ साढ़े उधमपुर च जि'न्नी की डोगरी दी दित्ती जन्दी ऐ बेशक्क स्कूलें च घट्ट पढ़ांदे न लेकिन डोगरी जेह्ड़ी ऐ घरा च जरूर चलदी ऐ